मूंखे सिंधी ॻाल्हाइण महिल त न पर सिंधी लिखण महिल चङी कठिनाई चङी तकलीफ़ थी हुई कारण के भई सिंधी ॻाल्हाईंदा त असां नंढे हूंदे खां हुयासीं असांजे घर में सिंधी ॻाल्हाईंदा हुया सभु पर जॾहिं लिखण जो समय आहियो जॾहिं लिखण जी बारी आई तॾहिं ईअं थियो के भई सिंधी लिखणु नथी अचे जंहिंजे करे मां टे साल सिंधी लिखण जा क्लास वरिता ऐं तॾहिं मूंखे ख़बर पई के भई सिंधी लिखण में ॿ लिपियूं हूंदियूं आहिनि जंहिं मां हिकु देवनागरी हूंदी आहे ऐं हिकु अरबी सिंधी हूंदी आहे अरबी सिंधी जेकी हूंदी आहे उहो साॼे खां ॾाबे साइड लिखंदा आहिनि ऐं देवनागरी जीअं हिंदी लिखिॿो लिखिॿी आहे ईअं लिखंदा आहिनि त सिंधी लिखण जे समय तकलीफ़ थी हुई ऐं हाणे उहा तकलीफ़ कोन्हे कारण के लिखण बि अची वियो पढ़ण बि अची वियो सिंधी पढ़ण बि पोइ ई सिखियमि ऐं सिंधी चवण त मतिलबु ॻाल्हाइण त ईंदो ई हुयो